खेल लोगों के शरीर के लिए बहुत जरूरी है और मांस को मांस की मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है खेल हमें हमेशा खेलते रहना चाहिए जो कि हमें स्वस्थ रखे और मानसिक रूप से हमें भी स्वस्थ रखना रखे हमें सुबह ही उठकर योगा करना चाहिए जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखे और हमें किसी भी प्रकार के रोग से दूरी रखें और हमें हमें तो हमारी तरफ से बोलना ये चाहिए कि हमें हफ्ते में दो या तीन बार खेल के लिए बाहर जाना चाहिए जो कि हमारे माइंड को फ्रेश रखता है और हमारे शरीर के हर रोग से दूर रखता है और हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता इससे और हमें ज़्यादातर घर में या विंडो में खेलते रहने से हमारे जो शरीर के किसी भी प्रकार का रोग है वह नहीं होता और हमेशा मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहते हैं और हमारे साथ भी शरीर की हड्डियाँ मजबूत रहती हैं